ہاں احمد كا تندور ريسٹورينٹ سر مجھ کو آپ كا مينيو ديکھ کے کھانا آڈر كرنا تھا تو ميں آپ کا مينيو كہاں ديكھ سكتا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھ كو واٹس ایپ كر دیجیے میں دیكھ رہا ہوں آں یہاں سر میں مینیو دیكھوں گا تو اس میں مجھ كوایک چكن تندوری آڈر كرنا ہے ایک چكن ٹكا آڈر كرنا ہے اور ایک تندوری كباب آڈر كرنا ہے سر آپ جتنی ہاں جلدی كر سكتے ہیں اتنا اچھا رہے گا ٹھیک ہے میں آن لائن آڈر كر كے كر دو لو میرا اور آپ كا پیسہ بھی گوگل پے كر دیتا ہوں سر اور میرا ایک سجیشن تھا كہ آپ مینیو كارڈ اپںا اپ لوڈ كردیجیے ویب سائٹ پر بھی اوكے بائی ٹھیک ہے جلدی سے جلد كھانا بھیجنے كی كوشش كیجیے